हलो आपका नम्मर ऑनलाइन देखें आपकी दुकान कहाँ पर है हमको कुछ सामान लेना है आपकी दूकान से अच्छा तो हमारा कुछ समान ज़्यादा नहीं है हमको एक जो है सो ऑल आउट ऑर्डर करवाना है क्योंकि मच्छर की संख्या बढ़ रही है तो थोड़ा सोचें जो तो क्या माने वह उसका रेट आपकी दुकान पर रहा है दो सौ रुपये मार्केट में तो अस्सी रुपये मिल रहा है अब दो सौ रुपये में उसमें मच्छर ना मरेगा आदमी तो नहीं ना मर जाएगा हो अच्छा देख लीजिएगा क्योंकि दो सौ रुपये बोले तो हम सोचे और कोई केमिकल मिला होगा जो तो उसमें जो है सो क्या उसमें तो दो सौ रूपये क्या क्या ख़ासियत है दो सौ रूपये वाला अगर हम लेंगे तो उसमें आप क्या क्या सुविधा हमको दीजिएगा उस जैसे अस्सी रूपये वल हम लेते हैं तो रात को बोर्ड में लगा देते हैं अब हर रात निश्चिंत होकर सोते हैं अपना जो है से और दो सौ वाला लगाएँगे तो क्या क्या होगा अब दो सौ रुपये वाला अच्छा बिना लाइट के भी माने ऐसे लगेगा उसमें बिना लाइट के चलेगा वाह तब तो अलाद्दीन का चिराग़ है यह चलिए बिना लाइट के जलेगा अब और तो जो है सो एक सर्फ़ लेना है सर्फ कौन कौन कंपनी के रखते हैं आप अच्छा नहीं सर्फ़ वाला वह सर्फ एक्सल व घड़ी सर्फ एक्सल का साबुन है आपके पास साबुन भी आता है ना सर्फ एक्सल वाला अच्छा सर्फ एक्सल वाला साबुन करवा दीजिएगा वह लेंगे पचास रुपये वाला है पचास रुपये वाली टिक्की आती है पचास रुपये वाली टिक्की आती है ना सर्फ एक्सल की हाँ तो आप होम डिलीवरी भी करवाते हैं या सिर्फ़ काउंटर होम डिलीवरी उसका चार्ज अलग से लेते हैं कि उसी में इन्क्लूड रहेगा अच्छा तो आपका होम डिलीवरी करने के लिए जो लड़का आएगा तो यदी ऐसा ना हमारा यहाँ आ कर कुछ अलग से चार्ज माँगे तो कोई ब माने आपके कोई छेड़ छाड़ कोई भी ऐसा बात नहीं ना है कोई लड़का वह ग़लत सलत लड़का भेज दीजिएगा क्योंकि हम लोग शरीफ़ आदमी हैं तो ठीक है तो हम अभी और्डर अगर करेंगे कितने टाइम पहुँचवा दीजिएगा हूँ आधे घंटे में हम बरौनी से बोल रहें तो बरौनी नहीं नहीं हम बरौनी से बोल रहे हैं तो आधे घंटे में बेगूसराय से बरौनी कैसे पहुँचवाइएगा आप हाँ हाँ हम सोचे लड़का हम कहें पंख तो नहीं लगा दीजिएगा